हल्लो विनय जी था ॻाल्हायो जय झूलेलाल जय झूलेलाल मुथुट मुथुट गॉल्ड लोन फ़ाईनंस वारनि मां जी हा मूंखे छा हिकिड़ी गोल्ड लोन गोल्ड लोन लाइ इन्क्वाएरी करिणी हुई हा त मतिलब असांखे पंज लख ताईं जी लोन खपंदी हुई त उन्हीअ बदिरां असां मतिलब गोल्ड रखण चाहियूं था त इंटरस्ट रेट वगे़रह या पुछिणो हो ऐं टैन पर्संट फ़्लैट आहे

हा ठीकु आहे त गोल्ड में सम्झो न हिकु हिकु ॿ नेक्लेस सेट आहिनि ऐं ॿ चेन आहिनि मुंडियूं आहिनि चारि जोड़ी खनि ऐं छा चइबो आहे इहो कमर बंध वगै़रह आहे हू तव्हांखे मां मिली करे हिक बार पाण ॾेखारे लाहींदोसांव जेतिरो बि आहे सॼो कलेक्शन त उन्हीअ साम्हू असांखे सम्झो पंज लख जेतिरो अमाउंट कराइणो आहे अच्छा ठीकु आहे ऐं उन में मतिलब ई एम आई वगै़रह जो थी सघे थो सीन मतिलब ई एम आई पाण

अच्छा अच्छा इंस्टॉलमेंट जो ऑप्शन आहे ओके ओके

अच्छा ऐं ऐं सम्झो पाण वटि अगरि थोरे घणे ई एम आई खां पोइ अगरि फ़ुल पेमेंट करिणो हुजे त उन में कुझु इंटरस्ट में असांखे राहत मिले ईअं कुझु आहे सिस्टम

ओके ओके त पोइ हीअ मतिलब लोन खणण जी प्रोसेस वगै़रह छा आहे डॉक्यूमेंट वगै़रह आधार पेन ऐं

ओके ॿ गेरेंटर बि खपंदा उन्हनि जा डॉक्यूमेंटस वगै़रह ही रिक्वाएरमेंट अच्छा अच्छा अच्छा ऐं इन में इन में तव्हां लोन जी कुझु प्रोसेसींग कमिशन वगै़रह केतिरी वठंदा आहियो टू पर्संट अच्छा फ़ाइल जा टू पर्संट वठंदा आहियो ठीकु आहे ऐं हीअ केतिरे ॾींहनि में मिले मतिलब लोन इशू थी वञे मूंखे हफ़्तो भर में थी वेंदो ओके ओके त मां तव्हांखे मुंहिंजा डॉक्यूमेंटस वगै़रह सेंड कयां थो तव्हां सभु चेक करे लाहियो वेरीफ़ाए ॿेरीफ़ाए करे लाहियो जी ठीकु आहे पोइ ॿुधायो मूंऋखे ठीकु आहे जय झूलेलाल